सेल्प हेल्प ग्रुप दानानै सेल्प हेल्प ग्रुपबा जाबाय जोङो गाव गामियाव जयै गामियाव जयै दस जनजों सेल्प हेल्प ग्रुप मोनसे बानायनाय जादों जोंनि ग्रुपनि नामा जाबाय गाम्बारि सिख्ला सेल्प हेल्प ग्रुप बे ग्रुप ग्रुबखौ जोङो जोङो बानायनानि थांखिया जाहैदों खायसे मानसिफ्रा गोयि गोयिफोर अनेक गोयिफोर दङ सुबिदा होयो ज' एसे एसे रां खामाय खांनानै जमा खालामो सोरबा गोयिफोरखौ रेहाय होहरनाय सोरबा दाहार रिन दाहार रिन लानानै सुखुनो हायि जानाय आरो जोङो बिदिनो ग्रुप सेल्प हेल्प ग्रुप दानानै दानानै जों मोनसे दाउ अमा फार्म बिदिनो बोरमा फार्म रांखौ जमा दोन्नानै जोङो बिदिनो मोनसे फार्मबादि खालामनो सान्दों आरो जोङो जिएससि सारनिफ्रायबो इएसइएस जि सार सारनिफ्रायबो सुबिदा मोनबाय सेल्प हेल्प ग्रुप जों गाम्बारि सिख्ला ग्रुपबाव जोङो जोङो लनबो लादों लन लानायनिबो जोंखौ मेरला सुबिदा खालामदों खायसे मानसिफ्रा रिन लादों रिन लानायखौ सुख'नो थाखा आय सुख'नो थाखाय जोंनि ग्रुपनिफ्रायनो लानानै सुख' हरदों उनाव गावसोर सुख' हरफिनदों थायसे थायनै रेहाय मोनबाय उनाव बे लन लानायखौ जोङो सुख' हरजोबनानै जों एसे रेहाय मोनदों बे जयै दोननाय रांखौ जोङो माबा मोनसे मावनो थांखि लादों जेरै अमा फार्म खालामनो सान्दों दाउ फार्म खालामनो सान्दों बोरमा फार्म खालामनो सानदों बेबायदि खालामनानै जोङो नखर गैयिफोरखौ एसे फोथांनानै लानो नागिरदों गैयि मेरला गुबुन गैयि सुबुंफोर दङ बेनिखायनो जों जयैहाय ज' ज' बिदिनो सेल्प हेल्प ग्रुपखौ जयै मोजाङै मोजां बिदिनो खुंलांबाय थागोन लालांबाय थागोन ज' ज' बिदिनो मेथें खालाम लांबाय थागोन आरो अनेक सुबिदा जों सारमोनसिमबो सुबिदा मोनबाय सेल्प हेल्प ग्रुपखौ बिदि दा दानानै जोङो अनेक सुबिदा मोनदों थायसे थायनैबाबो रेहाय होदों सोरबा गैयि नखरखौबो रेहाय होदों गैथारि सुबुंफ्राबो एसे रेहाय जादों दाहार रिन सुख'नायनि थाखाय सेल्प हेल्प ग्रुपखौ दानाय जायो दानांगौ जायो माबा मोनसे मावनो थांखि लानायनि थाखायबो सेल्प हेल्प ग्रुपखौ दानाय जायो आमफाइ जयै लोगो नांनानै जों बयबो सेल्प हेल्प ग्रुपखौ दादों जोङो आरो मोजाङै मोजां खुंलांगोन आरो थांखिबो लादों जोंनि सेल्प हेल्प ग्रुपआ अरायबो थांनानै थाथों जों अरायबो नागारा जों सेल्प हेल्प ग्रुपनिफ्राय मेरला दा सुबिदा फैदों जेरै बिफां गायनायनिफ्राय बिफांबो गायनांदों बिफांबो गायनो मोनदों बिफांबो गायदों अग्रु बिफां बो गायनो मोनदों मेरला फिसा फिसौ सुबिदा फैदों जेरै बिफां गायनायनिफ्रायबो जोङो रां मोनो बिफां गायनायनिफ्राय जोङो रां मोनगोन